ओहो सिँघेश्वर स्थानमे जे छै जैसे जाइकऽ सुबिधा की छै हूँ हँ से जाए दै छै

हमसभके करना चाही हिन्दू धर्मके छियै तऽ उहाँ पर सत्सङ्ग पूजापाठ करिकऽ तभी आदमीके चलना चाही

रहै रहै आरकऽ ब्यवस्था सभ ब्यवस्था छै ने तब उहाँ पर जे छै मेला कब लागैत छै बड़का हँ

शिवरात्रिमे लागैत छै केतना दिन तक ओ मेला लागैत छै हँ ए एक महिना तक हँ मेलामे तऽआबै हेतै दूर दूर कऽ दुकान सभ हँ मे कऽ आबै छै बाहरसँ कलाकारो सभ आबै हइ तऽ ओ कलाकार आर जे छै केतना दिन तक रहैत छै दश पन्द्रह रोज रहैत छै नहि मेला कब तक रहैत छै ओ होली कऽ बाद जे छै सभचीज भए जाए छै बिसर्जन

होली कऽ बाद बिसर्जन भए जाए छै हइ ने एहिके बाद साओन भादवमे भी हइ छै पूजापाठ